मैथिली भाषा के तुलना राजभाषा हिन्दी सॅं यदि हम भारतक एक छोर से दोसर छोर जाइ छी हमर हिन्दी के उपयोगिता खतम भऽ जाइया यदि कोनो राज ओफिसमे जाइ छी यदि कोनो प्राइवेटेजेशन मे जाइ छी तऽ हमरा ओतऽ अंग्रेजी के सहारा लिअ तखन हमरा जनैत जतबे महत्व हमर मैथिली के अछि ततबे महत्व हिन्दी के भऽ जाइ छै अहाँके एकटा हम इग्ज़ैम्पल दै छी हम आइ सऽ दस साल पूर्व असम गेल छलहुॅं ओतऽ गेलहुॅं तऽ ओतऽ हमरा हिन्दी मे कोनो काज नहि भेटै छल हिन्दी कोइ कोइ जेना तेना बाजि तऽ लै छल लेकिन हिन्दी मे काज नहि जते काज होइ छलय से इंग्लिश मे होइ छलय या असम अपन ओतुका भाषा क्षेत्रीय भाषा मे होइ छलै तऽ हमरा जनैत मैथिली भाषा के तुलना भारतक राजभाषा हिन्दी सॅं बराबरे रूपमे कऽ सकै छी यदि अपन क्षेत्रमे ने हिंदीए यदि मैथिलीके अपन क्षेत्रमे मात्र उपयोग होइ ओकर ओतबे महत्व रहतै किए तऽ हिंदीयो के हिंदी के जे क्षेत्र जे छै सेहो ओतबे दूर तक छै जतय हिंदी भाषी अछि आ सम्पूर्ण भारत मे हिंदी भाषी नहि अइछ